میری پسندیدہ مچھلیوں میں سے یہ مچھلیاں میری پسند میں شامل ہیں میں زیادہ تر مانگورا مچھلی کھاتی ہوں لیکن عام طور پر میں سنگھارا بھی کھا لیتی ہوں اور وہ یہ مچھلیاں ہیں جنہیں لوگ عام طور پر پسند کرتے ہیں لوگ عام طور پر سنگھارا مانگورا اور لاچی وغیرہ کو عام طور پر کھانا پسند کرتے ہیں کیوں کہ ان مچھلیوں کا ٹیسٹ بہت لذیذ ہوتا ہے اس لیے ان مچھلیوں کو سبھی لوگ کھانا پسند کرتے ہیں ہندو لوگ بھی یہ مچھلیاں کھانا پسند کرتے ہیں